क्या आप तनु मेकेनिक बोल रहे हो अच्छा मुझे मेरी कार ठीक करवानी थी कार में आवाज़ आ रही है इंजन में और वह इस्टार्ट भी नहीं हो रही

आवाज़ बहुत आ रही है वह इस्टार्ट भी नहीं हो रही है जल्दी से हाँ हाँ हाँ तो ठीक है मैं आपको दो घंटे बाद कॉल करूँगी तो आप आकर एक बार चेक कर लेना हाँ ओ हाँ हाँ नहीं आप एंजिन में कहाँ एंजिन में आवाज़ आ रही उसके इसीलिए आप देख लेना एक बार फ़ुल सर्विसिंग ही करवानी है मुझे तो नहीं नहीं नहीं है हाँ इतनी ही समस्या है हाँ ठीक है ठीक है हाँ हाँ हाँ ठीक है नहीं आना ही है

हाँ मैं अपना एड्रेस आपको अभी वाॅट्सअप कर देती हूँ इसी नंबर पर